हँ आम की कहै छै तोरा आम बेचै छ की कोन कोन रङ्गके आम रखै हँ कोन कोन रखै हिय हमरा चाहिए फजुली चाहिए गुलाब ख़ास चाहिए आरो मालदह आम चाहिए

हँ तब की ने होतो की

भए जेतए ने ठीक छै तकरबाद की कहै छै कैसा कैसा मतलब आम अर दाम छऽ तऽ फजुली कतए दाम होलो बस ईतना सस्ता दै छहो घटा लेकिन ने होलो आमके हँ ठीक ठाक छै जे सस्तामे मिल रहल छै आरो दू ट्रक आरो बढ़ाए दै छिऐ लगभग हमरा सात सात ट्रक आम चाहिए जेकरामे की छै दू ट्रक दू ट्रक हमरा तीन ट्रक चाहिए फजली आम चाहिए आरो मालदह मालदह की भावमे बेचै छऽ मालदह की भाव बेचै छऽ तीस टके किलो बेचै छऽ तऽ कहै छै मालदह आम अर हमरा दू ट्रक भेजबा दिहऽ आरो की कहै छै गुलाब खास आम बेचै हियौ गुलाबो खास रखै हियौ हँ तऽ इहो लेना छै हमरा एक ट्रक गुलाब खास कैसे भाव इधर हो गेलो

आम गललऽ पचलऽ नहि एकदम बढ़िआँ ताजा ताजा आम रहना चाहिए हँ यही लगभग की कहै छै मालदह आम रऽ हमरा तीन ट्रक चाहिए आरो की कहै छै फजली तीन ट्रक आओर एक ट्रक जे छै गुलाब खास भेजबा दिहऽ तऽ कते दिनमे भेजबा देबऽ हँ की कहै छै पाँच छओ दिनामे पहुँचा देबऽ हमरा कम बेस होतै की नहि मतलब कितम आम अरऽ हँ कम करही ने कनी एहन नहि की बोलाए लिहऽ आओर ढ़ेरी पैसा लागि जाए ओ बात नहि खाली आम बढ़िआँ रहना चाहिए जेकी हमर बहुत ख़राब हेतए हमरा लोग गाली उली नहि दे बढ़िआँ खाली दिलवा दे ठीक छै ठीक छै राखै छिऐ आबै छिऐ दू चारि दिनमे ठीक ठीक